अह खोनादों ओह ओइ आङो माबा खर' सासो गारदोंहाय खर' सादों आङो आइदै मुलि दंना गैया ओम

अह दे होनाबालाय नायनो थांगोन ओम

एह खर' गिदिङो आथिं सायो गोबाल' गोबाल' मोनो एकेबारि सिनस्रि सासो गारो खर' गिदिङो ओह ओह ओह खोनादों ओह ओह अह अह ओह ओह दे होनबालाय आं नोंनाव मुलिखौ लायसिगोन बायनानै ओह ओह ओह आरो आरो आइथिं सानायानो बेराद सायो आंखौ आरो लासै लासै थांनांगोन र' मुलि लायनोबो अह बेखौथ' बासिना जासिगोन जुदि नों सबाय जादो गेस्टिकफोरनिबो जासोगारदों जाबाय थायो आरो बे हा जानाया होइ माबायोआनो दं बोसोरसेआनो जाबाय खोमाहाय गेस्ट्रिक मुलि जानाया जाबायानो थायो

अह अह बिदि बासिजाखै जाबाय थाजायो

ओह ओह ओह अह बिदि खोन्थायामोन नालाय

अह अह ओह दे होनबालाय आं मुलिखौ लायसिगोन

र' सोरखौबा लिंलांगोन आङो माबादो ओहो ओह अह सासो गारो आथिं आखाइफोरानो गेस्टिकनिफ्रायसो सादों ना मादों बा

आथिं मानि सायो ओम बेखौथ' आरो ओह अह दे जागोन दे ओह दे